दे आं दा सेन सायो सेन सायो ना हनै अखाबो हाया मैया अखा बाना जागोन नंनानै सेन साहैबाय अखा गैया दा हनै अखा गैयैनि नाया मोनजायासै दाख्लै बाना जाबा मोनजाबाय थादोंमोन मोन दा ह नाखौनो मोनला

मोनदों नंनानै मालायफ्रा सोङो अखा गैयाबा नाखौ मोनालै होनो आङो ना मोन्नाया बे ना गोरि मागुर सिंगि फिथिख्रि गोरि बेखौ मोनो माबा ना खावैबो नाङोमोन दा गैया नायानो गैला दा फान्नोबो मोना न'आव जानो थोआ फानाबो ना मा ओरैनो फानोबा दै थ्रिस थाखा फ'या ना माबाया ना मावाया बे ना गोरि नास्रायफ्रा बिदिनो साइद सुथुर थाखा फानोमोन ना गोरियाथ' दामानो गैया सिंगियाथ मोनो बाब बिदि एक्स' बिस थ्रिस मागुराथ' देरस' गाहाम फ'वायाव दा गैया नाखौ मोनला दै दैसायावनो सायो आङो ह बे जरना जरनि एसे बोहैनायावनो सायो दा हनै नायानो गैया देग्लाय बैसाग मासाव अखा गैया नालाय नायानो गैया नायाबो फिसा फिसा देराखै नाखौनो मोनजाला दा